समस्तीपुरके स्थानीय शिक्षा या सीखैके अबसर बहुत नीक अछि किएकि यहाँके समस्तीपुरके विकास कराबैके बहुत जरूरी छै आओर ई विकास जब कब एतै जब सबके रोजगार मिलतै हरेक चीज जे अहाँके आसपासमे चीनी मिल खुलि जाइके चाही हरेक चीजके मतलब फैक्ट्री फेर समस्तीपुरमे कोचिंग क्लासेज फेर गाँवमे कोचिंग क्लासेज मतलब बहुत तरहके सब किछु खुलि जाइके चाही जाहिसऽ सब मतलब अपन अपन रोजगारमे चलि चलि जैतै शिक्षाके सीखयके अबसर विकासमे जरूर छै अहाँके पास मे लोकप्रिय कोचिंग क्लासेज रहतै तब अहाँ किछु पढ़ि सकलियै हन आओर यहाँके इंट्रेंस परीक्षाके जैसे की एलेन छै आओर फिर ऐलन छै फिर फिजिक्स बाला मतलब यानि की पी डब्लू अनेक तरहके कोचिंग संस्थान छै ई से ऑनलाइन क्लासेज कऽ सकै छी आओर फिर यहाँ पे आसपासमे खुलि जेतै तऽ आओर भी सुबिधा सुबिधा रहतै किएकि कही जाइके नहि परत अहाँके फिर सब अपन अपन आस पड़ोस मतलब कही भी अपन अगल बगल गाँवमे कोइ कोचिंग क्लास कऽ सकै छै फेर जैसे कपड़ा मिल कपड़ा मिल छै तऽ फिर ओ कपड़ा मिल भी खुलि जाइके चाही मतलब हरेक चीजके फैक्ट्री हरेक चीजके संस्थान मतलब हरेक चीज मतलब पूरा बिका समस्तीपुरके विकास हो भी जेतै ने सब किछु ठीक अछि अहाँके ई समस्तीपुरमे अखन सरकारी इसकूलके स्थिति एत्ते गड़बड़ छै एत्ते गड़बड़ अछि एत्ते गड़बड़ अछि जे की की कहूँ तऽ इसब शिक्षाके मतलब थोड़ा विकास करयके अछि तब शिक्षण सब टीचर सबके रोजगार दै के ओहिके बाद इसकूल इसकूलमे सब बुझै सरकारी इसकूल छै तऽ की सरकारी इसकूलमे किछु पढ़ाइ नहि चलै छै सब बच्चाके देखै छियै भागि आबैया इसकूल सऽ फेर खाना जखन मिलै छै इसकूलमे तब सब जाइया इसब गलत बात अइ इसब लऽ थोड़ा अपन तनी आगे विकास स्तर पर बढ़ैके अछि ओहिके बाद सब अहाँके इसकूलमे फिर शिक्षा स्तर बहुत जादा ही विकास करयके अछि तब टीचर सबके मतलब रोजगार देबैके अछि आओर फिर स्थानीय शिक्षा जल्दी खुलबाबैके अछि तब कोइ भी बिद्यार्थी अपन जाके पढ़ पढ़ैत ओतऽ फिर अहाँके पास लोकप्रिय कोचिंग रहतै तऽ सब बिद्यार्थी अपन जैतै पढ़तै एवं सब इसकूल सरकारी इसकूल छै तऽ की वहाँ भी बहुत ढंगके पढ़ाइ चलै अछि कोइ भी टीचर अभी जे सब गवर्मेंट ई टीचर सबके जॉब भऽ रहल अछि रोजगार मिल रहल अछि इसब पढ़तै तऽ कत्ते नीक रहत कत्ते बेहतरीन तब सरकारी इसकूल सरकारी इसकूल नहि रहत ओकर बाद सब सरकारी इसकूल प्राइभेट इसकूलके तौर मे बदलि जेतै सरकारी इसकूलमे टीचर सब नीक आबि जेथिन ओकर बाद पढ़ेथिन सब स्टूडेंट्स सब पढ़तै तब पढ़यमे मोन लागतै स्टूडेंट्स सबके मतलब हरेक तरहके सरकारी इस्कूलमे सुबिधा मिल सकै छै मगर कत्ते के छै वएह समस्तीपुरके तनी विकास करेनाइ बहुत जरूरी छै हरेक आदमीके रोजगार मिलयके चाही चीन्नी मिल खुलते वहाँ ईख मतलब उखियार कुशियार जे भी कहै छी सब वहाँ जेतै तब फिर चीनी शके उद्योग चीनीके चीनी प्राप्त होतै आओर महँगाई बढ़तै तऽ फिर सब हरेक आदमीके रोजगार मिलतै फिर फिर जैसे कपड़ा मिल कपड़ा मिल खुलयके चाही हरेक चीजके संस्थान फैक्ट्री किछु हरेक जत्ते रोजगार होइ छै सब अहाँके खुलै अछि सब की तऽ रोजगार मिलतै ओकर बाद सब अपन अपन कर्ममे लागि जेथिन तब बिहारके समस्तीपुर बिहारके स्थिति बहुत ठीक रहतै एत्ते ठीक रहतै सब सब आदमी शिक्षित रहथिन आओर सब आओर सरकारी इसकूलके स्थिति भी ठीक रहतै अभी तऽ सरकारी इसकूलके स्थिति एत्ते निम्न स्तर अछि एत्ते निम्न यानि गड़बड़ अछि जे की कहू ब्यापार ब्यापारमे तऽ किछु मतलब कही भी कोइ ढंगके नहि छै ब्यापारी मिलतै सब किछु ठीक रहतै ब्यापार फिर शिक्षण शिक्षण तऽ फिर शिक्षण सबके स्थानीय शिक्षा मिलतै लोकप्रिय कोचिंग संस्थान पर सबके मिलतै सबके हरेक चीज मिलतै कोइ भी यहाँ अशिक्षित लोग नहि रहतै सब शिक्षित लोग रहथिन एहिके बाद सब अपन अपन काममे लागि जेथिन ओहिके बाद सब की ओकर बाद इसकूल इसकूल एत्ते ढंगके बेहतरीन बनि जेतै इसकूल जे की कहू अहाँके सब इसकूल ठीक रहतै सब इसकूल सरकारी इसकूल छै तऽ की छै सरकारी इस्कूलमे भी पढ़ाइ चलतै सब टीचर शिक्षण टीचर सब रहथिन सब बिद्यार्थी सब पढ़ पढ़तै तब ने सरकारी इसकूल भी बेहतरीन विकास करतै बेहतरीन स्थिति रहतै सरकारी इसकूलके स्थिति तब एत्ते अच्छा रहतै एत्ते अच्छा रहतै ओकर बेहतरीन स्थ से की कहू इएह छै समस्तीपुरके विकास करेनाइ बहुत जरूरी छै यहाँ प्रवेश सीखयके अबसर विकास भी बहुत अच्छा रहतै ओ लोकप्रिय कोचिंग क्लास भी रहतै प्रवेश परीक्षा भी केन्द्र रहतै तऽ ठीक रहतै सरकारी इसकुलके स्थिति भी बहुत अच्छा रहतै अहाँके सब किछ ठीक अइछ अहाँके पूरा समस्तीपुर मे